हैलो मैम ब्यूटी पार्लर से बात कर रहें येस मैम मैम ऐक्चुअली मेको हाईड्रा फ़ेशियल कराना था एंड थ्रैडिंग बनवानी थी मेको जी मैम इसका अमाउंट क्या रहेगा मैम समथिंग डिस्काउंट मैम मेरे को थ्रैडिंग थ्रैडिंग भी बनवानी है मेको जी मैम मैम टाइमिंग क्या रहेगी जी मैम मैम किस टाइप का

ओ थैट्स नाइस मैम उसका कोई अमाउंट प्राइस रहेगा या फिर फ़्री बनेगा

जी मैम जी मैम जी मैम येस मैम थैंक यू वेलकम